दे जोंना गय दङ गयनि सिङाव माबा दं लेरख' दं लिसु दं खमला दं आरो माबा सावगुवा दं गासैबो दंजोबो जोंना बारियाव आरो जोंनाथ' फागुन सैथ्र'बाबो जोंना बारिया राना माने दंग दं सेर सेराव बेनि थाखाय जों दै होनाङागारा फोसाबनाङा आरो आलु गायो होनबाबो जोंना जायगाया राना आलु गायो जोगोनार गायो आरो लाफा दुन्दिया फान्थाव गासैबो माबा गाजर गासैबो जोंहा गायजोबो जोंना खेटि आबादजोंनो जोंहा फाननानै थाव संख्रि बानलुबो जायो आरो ओंख्रिफ्रा जोंहा बायनाङा बेखौनो जानानै जों थायो जोंनि जों जानांगौखौ जों हासार होआ जेबो होआ जोंहा बेखौनो गायनानै जोंहा गासैबो जाजोबो न'खराव खेथि आबाद खालामनानै जोंहा जायो आरो सि दानाय बेलायावबो खुन्दुंखौ फार्स्टआव थुनबाय थुननानै थुनै थुनै थुननानै सोंबाय सोंनानै नो खन्दो नो खन्नानै दादो दानानै हानानै आरो सुनानैसो जोङो गानो आरो फानो गांसे गांनै दानानै गामसा दायो जों फन्द्र'खान बिसखान दखना दायो जों दस खान बार' खान बेखौनो जोङो दानानै जोङो माखासे गाननानै माखासे फानो जोङो फिसाफोर फोरोंनायाव बेखौनो बाहायो आरो बिफां लाइफां जाबा जोङो माब्रै हाग्रा फुयो हाग्राखौ जोङो खन्था लानानै दांनानै होनांगौ आरो एम्फौ अरोबा मुलि सारनानै होनांगौ जोङो बांद्राय जेनेबा जोंना दंग' खाथि नालाय जोङो बांद्राय फोसाब नाङा आरो बारिफोरखौ दै अर मुलिफोरखौ बांद्राय सारनाङा हारसिंनो जायो